हैल्लो आटो ड्राइवर भैया बोल्ला दे अच्छा भैया जी में ना थोह्ड़ा कटरे तक जाना हा ते तुं'दा आटो फ्री ऐ जी जी किन्ने पैसे लैगे ते भैया जी चलो ठीक ऐ लेकिन ना में बिच रुकना पोना पंज मैंट उत्थै कटरा रुकना थोह्ड़ा दर्शन करने कन्नै परशाद बगैरा लैना ते तुस रुकी सकगे थोह्ड़ा वेट करी लैगे अच्छा ते भैया दो सौ तुस बड़ा मंगा दे अग्गै ढाई सौ तुस इयां बोल्ला दे हुन दो सौ एक्स्ट्रा ते ओह् किन्नी गल्ल होई फ्ही कुत्थै तकर पुज्जेआ यरो बड़ा ज्यादा होई जाना जी जी अच्छा चलो मतलब डेढ़ सौ तुसैं एक्स्ट्रा लैना डेढ़ सौ अच्छा एक्स्ट्रा लैना ते चलो ठीक ऐ फ्ही उद्धर दर्शन करियै फ्ही तुस दस मैंट रुकी लैगे अगर में कटरा थोह्ड़े समान समून लेई लैगी परशाद बगैरा इयां लैना ते ठीक ऐ हां तुस रुकी लैयो पंज दस मैंट फ्ही तुस मिकी मेरा वेट करी लैयो ठीक ऐ बलगी लैयो मिगी

चलो में जिल् आनी ना तुसें फोन करी लैन्नी ऐ ठीक ऐ मैं करनीआं ठीक ऐ अच्छा फ्ही